हम एगो टीशर्ट ऑर्डर कयने छलहुॅं मीशू एप्पसँ और ओकर प्राइज भी बहुत कम छलै आओर हमरा बजटमे छलै आओर ओकर फेब्रिक आओर कलर हमरा बहुत पसन्द आयल छलै हम पहिरै छी तऽ हमर सब कहैया बहुत अच्छा छौ आओर हमरा ओ बहुत पसन्दो आयल ओकर बजटो बहुत नीक छै और फेब्रिक भी बहुत अच्छा छै कलर भी बहुत अच्छा छै सब किछु अच्छा छै